फाटल्या एक वर्सा सगल्यांक हालयलो प्रसंग म्हळ्यार करोना वायरस ह्या करोना वायरसान सगल्या लोकाचें जिणे हराम केलें खुबश्या लोकांनी आपले प्राण दिले शाळा बुडली भुरग्याची सोशल नेटवकींग त्या कारणान वाडलें एकमेकागेर वचप कमी जालें पयली साकून जे आमी पाळिले रिच्यूअल्स सगले फेस्टीवल्स ते कमी जावपाक लागले लोकांचे एकामेका कडेन संबंध तुटले आनीक सगल्यांत म्हळ्यार लोकांनी आपले प्राण तातूंत गवसले खुबश्या लोकाचे घरांत जाले भायर वचप कमी जालें बाजार बंद जालो सगल्या लोकांच्या आयुश्यान गरिबी येवपा लागली हो सगल्यान यादिस्तीक प्रसंग